हँ हमरा बहुत एहन चुनौतीके सामना करै लए पड़ल हँ जाहिमे हमरा हेलैके जरुरत पड़ल हँ जेना खुरदुरा लहर सभ भेलै ओहिमे की होइ छै कि लहर अचानके से आबि जाइ छै कखनो काल छोट कखनो पैघ कऽ के से ओहिमे बहुत दिक्कत होइ छै आओर एकबेर हमर गाममे बाढ़िओ एलै रह जे बहुत पैघ बाढि रहै जाहिसँ बहुत घर सभ नष्ट भऽ गेलै आर बहुत लोक अपन जान गमा देलकै ई बाढ़िमे लेकिन हमरा ई शुक्र रहै कि हमरा तैराकी आबैत रहै से ओकर कारण हम तैर कऽ अहिपारसँ अपन बाँध तक जा पाबियै जाहिसँ हमर जान बचि पौलै आओर तहन हम बहुत लोककेँ जान बचा पलियै तैराकीके वजहसँ आर तैराकी बहुत नीक चीज भेलै जाहिसँ अहाँ इम्हर